हैलो सर में थुहाड़े इद्धरा मटर पनीर ऑर्डर कीते दा हा बाऽ ओह् थोह्ड़ा लेट पुज्जेआ तां करियै में जेह्ड़ा ऑर्डर हा हून कैंसल कराना ते कन्नै जेह्ड़ी में ऑनलाइन पेमेंट कीती दी ते नहाड़ा रीफंड बी लैना ते तुस फिर रीफंड करी सकदे ते हून में ओह् नेईं खाना जिसी कि हून बड़ा टैम होई दा ते हून निं पी सकना में तुस फिर हून रीफंड करी लैओ ते कन्नै ते जेह्ड़ियां आइटमां बी मंगाई दियां न उ'नेंगी कैंसल करी लैओ